अ जि'यां की असें अपने घर अ बड़े सारे डंगर रक्खे दे न असें ते हून मेन जादातर बक्करी ते गौवां रखी दि'यां न बक्करियां ते गौवां ठीक होन्दियां न मतलब की नॉर्मल शरीफ होन्दियां न ते अस इ'नें गी बड़े ध्यान कन्नै रखने होने आं अस इ'नें गी इ'यां गै मनन्ने होने आं की जि'यां की एह् साढ़े घरा दे न इक जीव न ते इ'नें गी अस बड़े ई धयान दा दिक्खने आं खान पीन इं'दा रैह्न सैह्न तरीका सारा कुछ आहें बड़े सोची समझियै करने होने आं जि'यां की असें गौऽ रखी दी ऐ असें ओह्दा रैह्ने दा सिस्टम की भला कि कु'त्थें र'वा दी ऐ उसी केह् खलाना अस टैम टू टैम चारा पानी ते कन्नै कन्नै फीड जि'यां की ख'ल बी आखदे न जुस्सी ओह् बी दि'न्ने होने अस गौवें दी ते अस जेल्लै की जि'यां कनक बढोंदी ऐ ते ओह्दे बाद अस अपने डंगरे दी खोह्लनै बी होने आं ते ओह् सारे डंगर चरी चुरियै शामीं बेल्लै घर आई जन्दे न ते बक्करी ऐ ते बक्करी गी अस बड़े दाने पाने होने आं बड़ा कुछ करने होने आं ते एह आहें ई दुद्ध बी दिंदे न ते कन्नै जुस्सी हैल आखदे न अस ज़मीनें ई सुट्टने होने आं ओह् बी बड़ा किश दिंदे न अ बड़े फायदे न इ'न्दे डंगरे दा ते बड़े सारे डंगर जि'यां लोकें अद्धे मंजां बी रक्खी दियां होन्दियां न की अस उं'दे कोला दुद्ध लेई सकचै होर अअअ दुद्ध कन्नै चाह् देहीं पनीर अस एह् चीज़ां इस्तेमाल करने होने आं होर उं'दा दुद्ध बड़ा ई फायदेमंद होंदा ऐ